हालींच रोड ट्रेक क्लब ऑफ म्हापशां खातीर जेन्ना नेपाल वचपाची म्हाका संद मेळ्ळी ती खूब अशीं वेगळ्या प्रकारची संद आसली मल्टी डिस्ट्रीक युथ एक्चेंज प्रोग्राम म्हणू आशिल्लो आनी ते खातीर आदान प्रदान जाका आमी म्हणटां एक्चेंज प्रोग्राम त्या प्रोग्रामा खातीर हांव गेल्लों एक असो वाठार जंय केन्नाच भेट जावना आशिल्ली आनी सांगचे म्हटल्यार देशां भायली म्हजी पयलीं ट्रिप आसली पयलो प्रवास आसलो विमानांतलो पयलो प्रवास आसलो खूब मजेशिर आसलो म्हणटकच विमानान कशें ट्रेवल जाता कसो प्रवास आसतां हाजें विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी नेपाल एक देश कसो जंय जो गोंय भारताच्या शेजारचो वाठार पूण तरी सुद्दां तांची संस्कृती वेगळी कशीं आसा भारता कडेन तांचे सबंद जें आसात तें कशें तरेचें आसा हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न ह्या युवा आदान प्रदान कार्यक्रमांतल्यान हांवें करपाचो प्रयत्न केलो